ओंख्रि ओंखामा गोथाव जायाबा बिदिनो संनाय समाव जोङो ओंख्रिफोरखौ सिगाङावनो जों मैगंखौ हानानै लाग्रोबाय आरो हानानै लाग्रोनानै बेखौ जोंनो सुबाय सुनानै जोङो जेन'बा ओरैनोथ' गेसआव सङो बांसिन गेसखौ अर लगायनानै साराइखौ जानबाय जाननानै जोङो बिदिनो सामब्राम हाबाय थाव सेरबाय थाव होनानै सामब्रामखौ हरबाय हरनानै बिदिनो संबाय संनानै दसे खोबहाबनानै दोनबाय दोननानै बिदिनो एरबाय थाबाय बिदिनो हालदै होबाय संख्रि होबाय बियो होखांनानै जों सामब्राम गुफुर बानलु देनानै लाबाय देनानै लानानै जों बेखौ होहोबाय सामब्राम गुफुर बानलु बा मा हाइजें बेफोरखौ जों देनानै होबाय आरो ओमफ्राय होखांनानै जों बिदिनो संबाय दै होबाय दै होखांनानै संनानै बिदिनो आं साननाय बायदि जायासै ओंख्रिया बा मोजां गोथाव जानो लुबैनाय बायदि जायासै होमबा आङो बेखौ मा खालामगोन गोदानै आङो रिफिदै आं बेखौ मोजां खालामफिनगोन बा संफिननानै आङो गोदौहोफिननानै बा मस्ला मस्लि फानलु सामब्राम गुफुर होनानै बायदिसिना होनानै आङो बेखौ मोजां खालामफिनगोन आरो गोथाव खालामफिनगोन बिदिनो जानायाव मोजां मोननायनि बा गोथाव जासिननायनि थावाबाथ' अबाव मोजांखौथ' खालामफिनखागोन मोजां खालामनानै आं बेखौनो जागोन आरो मोजाङै संनानै सामब्रामफोर सेरफिननानै बा थाव होफिननानै एसे एसे होफिननानै बिदिनो फानलु संख्रि बेफोरखौ होफिनजोबगोन साखिनायनानै उनावहाय आं बेखौनो जागोन आरो